सर नमस्ते हाँ सर मैं जो है आपसे प्रार्थना कर रहा था कि मेरी माँ का जो है हार्ड का ऑपरेशन हो रहा है और मुझे पैसों की आवश्यकता है तो आप किस आधार तक लोन की आवश्यकता आप किस आधार पर जो है लोन देते हो गोल्ड लोन हाँ तो कितना ब्याज होगा उसका पूरी डिटेल बताएं मैं रख पा रहा हूँ भईया मुझे सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताओ ना सर ब्लैंक चेक तो मेरे पास फिलहाल तो नहीं है उसको एवज़ में कोई और व्यवस्था हो जाए तो पासबुक है मेरे पास पासबुक है और सर एक निवेदन है आप जो है गोरेंटर गवर्मेंट कर्मचारी लेते हो या कोई सादा सिंपल व्यक्ति मतलब आराम से मतलब कोई अच्छा आधार से काम चल जाएगा तो सर एक तो मुझे मैं जो की कितने दिन बाद लोन मिलेगा भाई मुझे अच्छा एक बात और बताओ कि ब्याज क्या होगा आपका चलो एक बात और बताओ सर जैसे बाई चांस कोई किश्त नहीं लगी मेरी टाइम पे तो उसका क्या व्यवस्था है आपके पास कोई पेलेंटी वगैरह वन परसेंट और अगर हम तीन किश्तों को ऑलरेडी जमा करा दें तुमको जैसे तो नहीं उसमें आप कोई मुझे फायदा करोगे क्या अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरे गोल्ड की क्या सिक्योरिटी होगी तुम्हारे पास सर ये कितने साल का देते हो जैसे कितने साल के लिए दो साल तीन साल जैसे मुझे तीन साल की चाहिए तो उसको क्या किश्त होगी सर तो जैसे जैसे तीन साल का मैं लोन ले रहा हूं और मैं दो साल में पैसे देना चाहता हूँ तो उसमें क्या फायदा होगा अच्छा तीन साल का नहीं लगेगा दो साल का लगेगा तो सर मैं जो है उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो चाहिए फिर तो मैं कल जो है आपके यहाँ आ रहा हूँ मुझे तुरंत मिल जाएगा एक एक बात तो बताओ सर आप चेक दोगे या केश द्वारा पेमेंट करोगे मेरा यस यस हाँ जी हाँ जी मेरे को अच्छा तो आप कुछ तो जो है मुझे चेक द्वारा दोगे और फिर मुझे केश दोगे तो मैं कल आ रहा हूँ आप दे देना आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद